असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सरल आहे समुझण में लिखण में ॻाल्हाइण में असां ॿारनि सां बि ॻाल्हायूं था ॿारनि खे बि वणे थो असां जीअं पाण में आपसि ॿ मायूं टे मायूं मिली त असां पंहिंजे सिंधी भाषा में ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿी कोई भाषा में न ॻाल्हाईंदा आहियूं मतिलबु असांखे ॾाढो गर्व आहे असांखे सिंधी समुझ में अचे थी ॻाल्हाइण लाइ अचे थी असां पंहिंजे ॿारनि खे बि उहो ई सेखारियो की तव्हां सिंधी में ॻाल्हाइणु सिखो तव्हांखे सुठी सिंधी अचणु खपे सम्झणु अचणु खपे ऐं जीअं अंग्रेजी भाषा जा लफ़्ज़ आहिनि अंग्रेजी अग्रेजी भाषा जा लफ़्ज आहिनि जीअं हाणे मतिलबु मुंहिंजी जामु ॿ ॿ टे टे मतिलबु थींदा आहिनि त उहो थोरो समुझनि में ॾुखाइप थी लॻे सिंधी में हीअं नाहे सिंधी में हिकु अख़र जी हिक ई मतिलबु थींदो आहे ॿियो कोई न थींदो आहे हाणे जीअं इंग्लिश में आहे इंग्लिश में असां जीअं चऊं डियर डियर मतिलबु प्यारो बि थींदो आहे ऐं डियर मतिलबु जानवर बि थींदो आहे त हुन में मतिलबु ॿ ॿ मतिलबु आहिनि त ॿारनि खे सम्झाइणु बि थोरो ॾुखियो थींदो आहे असांखे ऐं जीअं ऑरेंज आहे ऑरेंज हिकु ऑरेंज थींदो आहे हिकु रंग बि थींदो आहे ऑरेंज ऐं ऑरेंज माना संतरो संतरो बि थींदो आहे जेको असां खाईंदा आहियूं हुन खे बि चइबो आहे ऑरेंज ऐं जीअं इहे आहे सन आहे सन जो मतिलबु जो सूरज बि थींदो आहे सन ऐं सन जो मतिलबु पुट बि थींदो आहे त हुन में मतिलबु हिकु ई लफ़्ज़ जा मतिलबु ॿ ॿ मतिलबु थींदा आहिनि त उहो थोरो सरल न थींदो आहे समुझ में ऐं ॿारनि खे बि समुझाइण में जे टी थींदी आहे टी हिकु अल्फाबेट बि आहे टी मतिलबु चांहि बि थींदी आहे त उहो मतिलबु ॿ ॿ आहिनि मतिलबु हिक ई अख़रु लेकिन हुन जो मतिलबु मतिलबु ऐं मतिलबु अलॻि अलॻि क़िस्म जा ॿ ॿ मतिलबु आहिनि त उहो थोरो सम्झि में सरल घटि थींदो आहे असांखे